हा एनीमल रेस्क्यू सेंटरा फोन लागला न्ही आ म्हाका एक हांव गांवडोंगरीच्यान उलयतां म्हाका एक तुमचे कडेन एक कम्प्लेन करपाची आसा आमी अशी आमच्या आमी अशी एक कश्टकरी घरांतलीं अशीं मनशां आमी अशी शेतकारां दीस रात अशीं काम करून आमी अशी शेत पिकयता आमचें आनी रातचे गवेरेडे येवन आमचे शेत पुराय पिड्यार करून वयता हालींचीच आतां हालीं एक आठवडो जालो

काल आयल्ले काय खबर ना हांव वचुना पूण पळेता डेली येता खंय दुसऱ्याच्या दुसऱ्याच्या अशे शेजाऱ्याचे बीन शेता बीन इबाडलां अशें म्हूण आयकलां त्या खातीर म्हाका दिसलें की हांवें तुमकां सांगल्लें बरें म्हणोन पळयता न्ही हाचेर तुमी किदें तरी उपाय करपाक जाय हय मागीर मागीर तुमी आतां हाजेर तुमी कितें करतले ते सपोज गवेरेड रानांतल्यान रातचे देवन येता जाल्यार तांचे तुमी किदें तरी बंदोबस्त करपा जाय न्ही तें जालें पूण आतां आमचें शेत इबाडलें तेचे किदें करपाचें आमचें आतां कळ्ळें म्हाका पूण आतां आमचें इतलें इबाडलां जाल्यार आमचें पोटाचो कसो प्रस्न कसो सुटावो करप आ ओके